हय भुरग्यांक ल्हान आसतनाच बँकिंगाची शिकयली जाल्यार खूब बऱ्याक पडटा आतां पयलीं भुरग्यांची अठरा वर्सां पयलीं ओपन केल्यार मायनर अकाउंट असो जाता सो तितून भुरग्याचें नांव पयलीं आनी दुसरें खंयच्या गार्डियनाचें नांव घडपाचें आयद तेगेलें बापायचें किंवां आवयचें आनी मागीर अठरा वर्सां जाली म्हणटगीर तांकां स्वता ऑपरेट करपाक मेळटा पूण तें कर केल्ले कारणान तांकां सगळें समजता म्हणजे आपल्या अकावंटान कशें पयशे कितले आसतात पयशे आपल्याक कशे काडपाक मेळटात कशी घालपाक घालपाक कळटा तांकां सो बेश्टेच पयशे घालपाक काडपाक इतली सोंपी न्ही ते येवन बँकेन तांकां स्लीप भरची पडटा सो तांकां तें बरोवपाक हूंय कितें बरोवपाचें तें कळटा सो अशें करत जाल्यार भुरग्यांक आतांच ल्हान आसतनाच जर तें कळ कळ्ळें जाल्यार तांकां तें खूब बऱ्याक पडटा आनी मागीर तांकां आपल्याक आपलो अकावंट कसो वापरपाचो कितले पयशे दवरप कितले काडप तें सगळे आपले आपल्या आपल्याक आपले आपूण कळटा सो भुरग्यांक हें ल्हान आसतना स्कुलानच जर एक टॉपीक बँकिंगाचो आसत जाल्यार तें खूब तांकां फुड्याक पर्याक पडटलें